कलामे जे हइ से साँस्कृतिक कला जेनाकि गान बजान भेल मने कोइ गायक छथिन गाबै छथिन हुनको साँस्कृतिक कला कहल जाइ छै घर मकानमे चित्र उखाड़ै छथिन बनबै छथिन मिस्त्री कारीगर हुनको चित्रेकला कहल जाइ छै ओहो कले भऽ गेलै एहिके बाद जतेक अहिठाम नाचगान होइ छै ओकरो कले कहल जाइ छै अपना भाषामे लोक कहै छै जे कला कला नाचगानमे जे जोकर करै छै जोकरिन्ग जकरा कहै छै लबर लबरा ओहो कले भेलै बाँकि जतेक भी काम हइ से कलेके जे हइ से लोकके करै छै खेतिए बाड़ीमे जे भी लोक करै हइ तऽ कलाके उपरमे जकर जतेक जानकारी रहै छै ओसब करै हइ तऽ ओहो कले एगो भेलै एवम प्रकार हर ढङ्गके लोकके कला हइ कलाके चलिते जे हइ से बहुत आगे भी बढ़ि गेलै लोक जेनाकि हमरासभ गाममे मोहम्मडन सभ छै तऽ ओ कलामे किछु आगू भऽ गेलै हँ घर मकानमे जाइ छै कलाके मोताजिम घरमे मारबल लगबै छै टाइल्स लगबै छै फूल कशीदा काटै छै ओ भी कला हइ जेना बाहर परदेस कोइ जाइ छै कोइ फूले बनबै छै गुलदस्ते बनबै छै या औरत लोकसभ गुलदस्ते बनाकऽ कला करै छै तऽ ओ भी कले भेलै टेबुल क्लॉथ बनबै छै ओ भी कले भेलै हर ढङ्गके कला लोकके कहै छै कलामे बहुत तरहके कला आबै हइ जाहिमे कि लोक मने गामघरके शादी विवाहमे मण्डप सजबै छथिन एस्टेज सजबै छथिन ओ भी कले हइ जकरा जतेक कलामे लोक पराजित पारित हइ ओसब जतेक भी हइ ओसब सब कले हइ आओर कला हर ढङ्गके कला हइ कोइ जेनाकि मलाह लोक जाल बुनै छथिन ओहो कले हइ किसान लोक जे रस्सी मेरबै छथिन बाँटै छथिन तऽ ओ मवेशीके पहिराबै छथिन ओहो एगो कले हइ अपनासभमे जे भी हइ लौकिकमे किसानीमे आओर औरत लोक जे घर परिवारमे रहिकऽ कोइ रुमाल बनबै छथिन कोइ सुजनी बनबै छथिन कोइ गेन्दा तैआर करै छथिन ओसब भी कले हइ कोइ जे हइ से गेन्दाके फूल बनाकऽ बेचै छथिन बेसी मात्रामे बनबै छथिन तऽ बेवसाइ करै छथिन आओर नहि कम मात्रामे बनबै छथिन घरमे अपन कला करै छथिन तऽ गेन्दा सिली ओहिमे फूल कशीदा काटली रुमाल बनेली टेबुल क्लॉथ बनेली या गुलदस्ता बनेली या अनेक प्रकारके फूल कशीदा काटै छथिन ओसब कले हइ जतेक तरहके कला हइ दुनिआमे सबके सब कला जानकारी जहाँ तक लोक होइ छै से करै हइ बाँकि लोक कि करतै आओर बाँकि जतेक भी समान जे छै बनबैके लिए कोइ जमीनेपर से चित्र उखाड़ै छथिन कोइ परदापर चित्र उखाड़ै छथिन जे नाटक ड्रामामे जे जाइ छै तऽ ओ कला हइ जे चित्र उखाड़िकऽ परदापर दै छथिन आओर परदा जे हइ से नाटक ड्रामामे लोक लगबै छै आओर ओ परदा देखिकऽ लोक कहै छै बाप रे कला एकर बड़ा बेजोड़ हइ एकर कला बहुत बढ़िआँ हइ तऽ ओहोसब कले छिए